हिकु ॾींहुं मुंहिंजी ऑफिस जी छुटी हुई त मुंहिंजी घरवारी चयईं की अॼु तव्हां रोटी ठाहियो अॼु तव्हां की तव्हांजे हथ जो खाइणो आहे त मां घर में पकौड़ा तरिया ऐं ॿाहिरियां ब्रेड घुराई त मां ग़लती सां मूं उहा तेलु वधीक विझी छॾियो ऐं तेलु वधीक तपी वियो त पकौड़ा थोरा सड़ी विया हुआ त वरी वई पकौड़नि खे मां ॿिए तेल में वरी उस फ्राए करे ठातो त बिल्कुलु सॉफ्ट थी विया ऐं बिल्कुलु कलर वलर बिल्कुलु पकौड़नि जो ओके थी वियो वरी मां पंहिंजी घरवारी खे खारायो त पकौड़ा ॾाढा ॾाढा सुठा निकिता ऐं खाइण में बि सॉफ्ट हुआ पहिरीं वारो तेल जेको सड़ी वियो उनखे साइड कयो वरी ॿिए तेल में मां तरिया त पकौड़ा उहोई सही लॻा मुंहिंजी घरवारी बि खादईं उन्हनि खे बि पकौड़ा वधीक वणिया